उज्जैन जिले में मुख्य मनोरंजन गतिविधियाँ और मनोरंजन के कई रास्ते हैं हमारे यहाँ कई प्रकार के पार्क हैं जैसे चौकोर पार्क विक्रम वाटिका जो कि खेल की दृष्टि से एवं मनोरंजन की दृष्टि से बड़ा सबसे अच्छा स्थान है जहाँ पर आसपास से लोग आते हैं ओर उसे देख कर मन प्रसन्न होता है यहाँ पर चिड़ियाघर भी है जिस चिड़ियाघर मैं गया था चिड़ियाघर में कई प्रकार के पशु पक्षी हैं जिनको देखकर यूं ही मन को प्रसन्न करते हैं एवं यहाँ पर चिड़ियाघर में जो है टिकिट लगता है बीस रुपए टिकिट है जिसको देख कर हम या टिकिट देकर हम अंदर जाते हैं और जाने के बाद हम वहाँ कई प्रकार की चीजें देखते हैं जो कि वहाँ देखने पर हम खुश होते हैं कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमें खुले में नहीं मिलते जैसे बारहसिंगा गेंडा सिंह ऐसे कई जानवर है जो कि हमें वहीं पर देखने को मिलते हैं और यह हमारे उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी जंगली पशु यहाँ पर उद्यान बनाए हुए हैं बगीचे हैं जहाँ पर हम देखने के लिए जाते हैं और अर्थात हमारे पास यहाँ चौकोर पार्क एक बगीचा है जहाँ पर कई लोग सुबह शाम के समय आते हैं और हमारा समय वहाँ आराम से बिताते हैं मनोरंजन करते हैं यहाँ पर कई सिनेमा भी हैं साथ ही खेल के कई मैदान हैं जहाँ पर लोग आते हैं और खेल खेलते हैं और खेल खेलकर प्रसन्न होते हैं अर्थात हमारे यहाँ कई प्रकार के खेल